پچھلے چند دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی بہت سی ملازمتیں ہیں جیسے یوٹیوبر آئی ٹی سیکٹر فری لانسنگ نیٹورک مارکیٹنگ یہ سب ہندوستان میں چند دہائیوں سے ملازمتیں دے رہے ہیں اسی طرح شوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ملازمت حاصل کر رہے ہیں اور ہندوستانی نوجوان اپنی زندگی میں کوئی نئی چیز سب سے زیادہ ڈھونڈھ رہے ہیں تو وہ نئی نئی ملازمتیں ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے ترقی کر سکے